दङ ओरैनो औ

जोंहा जोंहाथ' जोंहा रन्जित एसे फोबाय आमफ्राय आरो जोसा एसे फोबाय देनां फिथा जानांगौना गोजां बोथोराव जोसा एसे फोबाय आमफ्राय आरो उम आमफ्राय फुलफाख्रि एसे बिदिनो एसे एसे गायला बायसै आरो उम आमफ्राय दैयानो गैबावा जोंहा दैआनो थाबावाखै खुनुरुखुम फोनो मोनबाय आरो बेखौ

ए औ जेन'बा है दाथ' जोंनिथिंथ' अखायानो गैया नोंसिनिथिं दंबालाय बिदिनो बे माबाखौसो सिगां गायगोर नांगौनालाय रन्जितखौथ' बे रन्जितखौ ओं रन्जितखौ माबागोरदो आरो सोमगोरदो रन्जितखौनो गायगोरो नालाय रन्जितखौनो गायगोरदो आरो दा औ औ बेखौ माबादो ए उम दा मोना मोना सोमदो दा मोना मोना सोमनानै गाबोन बिदिनो फुंफ्राव बोखांनानै दोनदो बेलासि बेलासि फोबाय आरो आमफाय मा मा माइ गायनो नागेरदों बेबा औ मा मा माइ ए जोसा गायबावनोसै जोसाया आरो माइब्राफ्रा देनां देनां लारु फिथा जाहैनांगौ दमासिआव उम गायाबा दे होमबालाय उम